कुछ लोकप्रिय हस्तशिल्प और स्मृतिचिन्ह यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको बहुत सारी हस्तशिल्प से बने हुए मूर्तियां यहाँ पे मिट्टी के बरतन और कपड़े आपको यहाँ पे विभिन्न प्रकार की देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारी पेंटिंग्स भी मिलेंगी जोकि हमारे पुराने कलाकारों ने बहुत ही अच्छे तरीके से और इतनी अच्छी तरीके से नक्काशी करके उन्होंने बनाया हुआ है जो कि आपको देखने में ही आकर्षक लगेंगे तो जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो वो उन्हें ज़रूर देखते हैं और इस वजह से इन हस्तशिल्पों को हमने उन दुकानों में लगाया है जहाँ पर पर्यटक आके इन्हें खरीद सकते हैं और साथी यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिये यह रोजगार का अवसर भी बन सकता है तो इस तरीके से पर्यटक आते हैं और ये सामान खरीदते हैं